सोलोंथाइ साख्रि आरो दैदेनगिरियारि बिथिङाव चिरां जिल्लानि लायमोनफोर बिदिनो मोगा मोगि जानाय माखासे मा होनो जेंना आरो खाबुफ्रा बेफोरनो जाबाय जेरैहाय जोंनि चिराङावहाय मोजां बुंनो थाङोब्ला मोजां कलेज बिदि गैया आरो इउनिभारसिटि जेबो बिदि गैया इउनिभारसिटिखौथ' गोजानाव दोनथ' कलेज बिदियानो बारा मोजां गैया आरो मोजां बारा मोजां गैया माने गैथायानो बुंनो थाङोब्ला खालि बेंथल कलेज बिदिल'सो ओमफ्रायहाय बिनि थाखायनो माखासेया लायेक बेकवार्ड इकनमिकेलि उइकार सेक्सन बे इकनमिकेलि उइकार बेबायदि मानसिफ्रा ओरैहाय गोजौ थाखोनि थाखाय फरायनो थाखाय आलदायाव थाहैनांगौ जायोब्ला थाहैनो हाला माखासे नखरफ्राव उसुबिदाफोर जानानै आरो माखासे बिदिनो फाइनेन्सियेलि बिदि प्रब्लेम जानानै बेबायदि गोबां मा होनोमोनलाय समायसा बिदि जायो आरो आरो माबाफोर मोनसे साख्रिफोर बेफोरबायदिनि थाखायहाय इन्ट्रेन्सफोर होनाय मानाय माखासे बिदि फरिखाफोर होनायावबो गोबां मा होनो गोबां मा होनोमोनलाय जेंना बिदि मोनो आरो मानो होनोब्ला चिराङावहाय ना मोजां ना ट्रेइननानो खारो ना मोजां गुद ट्रेन्सपर्टेसन सिस्टेमानो दङ जेबो बिदि गैया माबा ना मोनसे माबा मोनसे फग्राम मा होनोमोनलाय बिदि इन्ट्रेन्स बिदि माबा मोनसे लाग्रा बेबायदि चेन्टार बेबादिबो गैया आलदायाव थांजोबनांगौ जायो थ' बिदिनि थाखायनो गोबां लायमोन सिख्लाफ्राना थाखा फैसा बिदि गैयिनि थाखायनो थांनो हाया सोरबाबा फरायनो फरायनायाव मोजांबाबो नखरनि माखासे प्रब्लेमफोरनि थाखाय बिदि खालामनो हाया बिदि जायो आरो बिदिनो मा होनोमोनलाय थाब थाब हाबा होनायमानाय बेफोरबो गोबां सलिबोनाय दं आरो जेरैहाय इडुकेसन सिस्टेमानो हजोंहाय ल'खाबा थ' बेफोरो थ' जाखागोनानो बेबायदिनो बिमा बिफानि थाखायबो थाब थाब बिदिनो फिसाफोरखौ हाबा हरनाय मानाय बेबायदियावहाय बिदि हरोबा गावसिनाबो रेजेंनाय बिदि मोनो खोमा ओमफ्राय आरो बिदिनो गोरलै गोरलाम बेबायदि लानाय मानाय मानोना बैयाव जेबो बिदि मोनसे प्रपार इडुकेसन गैया बैसिनाव जे सोलोंथाय नांगौ बेखौ बिसोरो मोना बेबायदिनि थाखायनो गोबां जेंना बेबायदि फैयो